नमस्ते हाँ हाँ खाली है यहाँ आप क्या तो आइए फिर

तनख्वाह है आइए आप करिए बढ़े बढ़ेगी तनख्वाह अगर करोगी आकर तो

तीन चार हजार तक का है हाँ तो आइए न करोगी तो सैलरी बढ़ेगी

ज़्यादा दिक्कत है आपके घर में क्या चलो ठीक है आइए फिर करै करिए और सैलरी बढ़ जाएगी न कुछ दिन तो करना ही पड़ेगा उसके बाद बढ़ेगी ठीक कल आना तो अरे तो बढ़ जाएगी न आप आइए न सैलरी बढ़ जाएगी हाँ

ठीक है अरे कुछ जल्दी करना नहीं तो बंद हो जाएगा बैंक तो कामै ही नहीं होगा

अरे हम आएगी तो जल्दी हो जाएगा जैसे बैंक बंद हो जाएगा तो क्या काम होगा ये कह रहे हैं वो हो और जिसके पास होता ही है दस आदमी काम होता ही है कहीं भर काम मिल जाए ठीक आना नमस्ते